पैघ कृषि व्यवसाय सभ जे छलखिन बाहरमे तऽ हुनको छोट किसान सभ देखलखिन जे ओसभ पैघ किसानसभ केना अपन उपजा खेती बारी करै छै तऽ गांवोके किसानसभ जे घूमे फिरे लऽ बाहर गेलखिन तऽ ओहो अपन देखै छथिन जे बाहरमे किसानसभ के बहुते अनेक प्रकारके सुविधा मिल रहल छै जबकि गांवमे जे पहिले कोनो चीजके सुविधा नहि छलै लोक और धूपमे अपन करै छलै नहि पानिके व्यवस्था छलै नहि कोनो दवाईक व्यवस्था छलै तऽ ओ आरके बहुते परेशानी भऽके बहुते मेहनत करऽ परै छलनि ओ जे देखलखिन बाहरमे की गहूॅंमो कटाय छै तऽ एगो मशीन द्वारा कटाइ छै बहुते अनेक प्रकारके सुविधा देखलखिन तऽ ओकरो भेलनि की ओहो हमहुँ सभ गाॅंवमे लऽ के किया नहि हमरो सभके सुविधा मिलत तऽ ओहो अपन गाॅंवमे अनलखिन तऽ ओहो अपन कटै छथिन तऽ हुनका बहुते नीक लगलनि जे जे काम हमरा दू घण्टामे हैत से मशीन द्वारा हमरा अधे घण्टामे भऽ जाइया ताहि दुआरे ओहो देखलखिन कि पैघ किसानसभ के ताहि दुआरे एतै लाभ मिले छै बहुते उपजो होइ छै हमरासभ के नहि होइ छलए ओहो देखलखिन तऽ गाॅंवमे हुनको करैत अपन दवाइयो आर देलखिन उपजो करलखिन सिंचाई करलखिन पानियो अपन पहिले ओ कीन नल अथी सँ करय परै छलनि जबकि आब तऽ मोटर द्वारा बिजली द्वारा हुनका पानि मिल जाइ छनि खेतो बारी पाहिले कोदारिसँ मतलब तमै छलथि आब तऽ ट्रैक्टरमे जे मशीन देल रहै छै कोरै वला ओहि लऽ कऽ अपन खेत जोता लै छैथ ताहि सँ हुनका जे जादा देरमे होइ छलै ताहि दुआरे हुनका कमे टाइम मे भऽ जाइ छै ताहि दुआरे ओहो बाहरमे देखलखिन तऽ अपन गाॅंवमे नीक सँ नीक अपन देखलखिन आओर करलखिन